گوتم بدھ نگر ضلع کے لوگوں کے لیے گوتم بدھ نگر ضلع رہنے کے لیے کافی اچھا نہیں ہے سب سے پہلے تو وہاں صاف پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو نہیں آ پاتا اس کے بعد سڑکیں وہاں کی کافی اچھی نہیں ہیں اور وہاں پر پولیوشن بہت زیادہ ہے جس سے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ تر برسات کے موسم میں وہاں کی سڑکوں پر پانی بھر جاتا ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں دقتیں ہوتی ہیں بچوں کو اسکول جانے میں پریشانی ہوتی ہے اور جو لوگ آفس جاتے ہیں ان کو آفس جانے میں پریشانی ہوتی ہے اس لیے میرے لحاظ سے گوتم بدھ نگر ضلع کی آب و ہوا کافی اچھی نہیں ہے